जैसे कि हम लोग मुर्गा पालन करते हैं तो उसको पालन करने के लिए कई प्रकार की साधना करना पड़ता है तो कई कई प्रकार में मुर्गा का मृत्यु हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग बीमारी को खोज करने का प्रयास करेंगे कि मुर्गा को मृत्यु होने के कारण कई कारण भी हो सकता है कि कारण जो हम लोग देखते हैं जो हम लोग बिल्कुल देखते हैं तो उस चीज़ को हम उस वक्त पर देखते हैं तो गंदगी से कई प्रकार का मुर्गा मर जाता है कई हो जाता उसके पैर में सूजन हो जाता है घाव हो जाता है कई फीवर भी उनके अंदर रहता है तो उस उस उस वक्त उनको सही से यदि हम लोग नहीं देखते हैं तो उसका डेथ हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग सही से देखना देखने के हम लोग प्रयास करेंगे ताकि हमारे पक्षी मृत्यु की तनवारी ना बनें तो हम लोग गलती करते हैं कि इसलिए कि हम लोग पक्षी को हर टेम पर हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और स्वच्छ स्वच्छ मतबल साफ सुथरा रखने का प्रयास करें तो पक्षी मुर मुर्गे के बारे में अनेक पक्षी जैसे पोसा जाता है जैसे मान के चलिए कि आप लोग कबूतर पोस रहे हैं घर के आंगन में या ऊपर में कहीं घोंसला उनका बना रहता है तो उस उस वक्त भी हम उनको पोस पोसने के या पालने के वक्त में कई प्रकार को उनका पैर टूट जाता है या पैर में सूजन हो जाता है तो उसको हम सही समय पर देख नहीं पाते हैं तो उसका मृत्यु मृत्यु हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग पक्षी से बहुत दुःखद की बात होता है ताकि कि हम उनको लाड़ प्यार करते हैं इसलिए पक्षी को मृत्यु होना बड़ी दिक्कत की बात है इस चीज़ को हम लोग पक्षी को सही सही से देखभाल करने का प्रयास करेंगे कि पक्षियों का पक्षियों की किसी प्रकार से मृत्यु हो जाता है कि जैसे मान के चलिए कि सूजन हो जाए या पैर में घाव हो जाए या फीवर हो जाए या खांसी हो जाए तो किसी प्रकार के ऐसे ऐसे केस हमको देखने के लिए मिलता है तो प